केह् गलोंदा साढ़ै उप्पर मड़ो मंदर बी ऐ इत्थैं अस सारा किश करने इत्त जाई'री दुनियां मन्नदी बासका दा मंदर ऐ महाराज दूआ दुनियां किट्ठी होंदी इत्थै मेला बी लगदा मंदर लोक यात्रां छात्रां बा लेओंदे सारा किश करदे लोक भिड्डु दिंदे अस बी बत्तरा दूआ सारा किश करने नुहाड़ा फ्ही महाराज दूआ करने फसल चढ़ाने नमीं फसल लग्गै ते अस उसी चढ़ाने उत्थैं मंदर पैह्ले तैलुं खन्ने आपूं फ्ही साग सब्जी बी पैह्ले मंदर ही चढ़ाने अस तैलुं बाद च खन्ने फ्ही इसी दुनिया मन्नदी कुतां कुतां दी आई'री लोक इत्थैं किंडलियां बनदे किंडली बन्नी सौ मनोकामनां आदमियें पूरी होंदी कड़ाह् छडाह् बी चढांदे हर म्हीने कड़ाह् चाढ़ने गी जंदे लोक मंगलवारैं शीतला मंदर बी ऐ साढ़ै उसी बी दुनियां मन्नदी मेला उत्थै बी लगदा पंजमैं नरातै सारी दुनियां जंदी उत्थै बी अच्छे अच्छे लोक औंदे चढ़तनां चढांदे बड़े बड़े शैल भजन कीर्तन होंदे उत्थैं अच्छे अच्छे औंदे लोक दुनिया जंदी उत्थैं बी यात्रां लगदियां दुनियां औंदी कुतां कुतां उत्थैं बी जियां भद्रवाह होई गेआ भद्रवाह दी जियां यात्रां औंदियां इत्त मोल्ख बी औंदी भद्रवाह दा यात्रा इ'यां इत्थैं बी जियां कलाश मेला लगदा ओहदा हा घट्ट देआ लगदा इत्थैं बी बा ठीक लगदा इत्थैं बी हनुमान मंदर बी ऐ साढ़ै पांडुएं दा मंदर बी ऐ